جی میم ہیلو آواز آ رہی جی بگ باسکٹ مارکیٹ سے جی میم مجھے کچھ فروٹ چاہیے تھے جیسے کہ ڈرائگن فروٹس ریڈ گریپس اینڈ بلیو بیری میم ون کے جی چاہیے تینوں چیزیں ون ون کے جی چاہیے مجھے لیکن میم مجھے یہ چیز پوچھنی تھی کہ یہ فریش ہیں نا اوکے میم اوکے تو آپ مطلب ڈلیوری بھی کرتے ہیں میں یہاں نوئیڈا سیکٹر ون میں رہتا ہوں جی جی میم میم نوئیڈا سیکٹر ون میں رہتا ہوں میں اور بی تھرٹی سیکس میرا ایڈرس ہے یہیں رہتا ہوں اور میم میں یہ کہہ رہا ہوں کیا نام ہے آپ پیمنٹ کس طرح سے لیں گی مطلب آن لائن یا پھر کیش آن ڈلیوری جی جی

تو میم آپ ایسا کریئے آپ نے میرا ایڈرس تو لکھ ہی لیا ہے تو آپ مطلب کتنی دیر میں آ آ جائے گا میرا آرڈر اوکے اوکے اوکے میم اوکے تو میم میں ایسا کر رہا ہوں آپ کو پیمنٹ کر دیتا ہوں ایسے کیو آر اسکین آپ مجھے کیو آر کوڈ بھیج دیجیے اپنا آن لائن پیمنٹ کر دیتا ہوں آپ کو وہ آ جائے گا لے کے میم اوکے میم اوکے اوکے تھینک یو